चुल्हापर खाइ लऽ बनबैमे समय लगैत छै आओर गैस पर खाना बनबैमे समय कम लगैत छै आओर खानाभी ओत्ता नहि बनैत छै चुल्हापर खाना बनबैमे अच्छा खाना बनैत छै आओर कम समयमे बनि जाइत छिकै अच्छा टेस्टी भी खाना बनैत छिकै चूल्हा चुल्हा जरबै खातिर लकड़ी लकड़ीके जादा अथी होइत छै अगर गैस गैस तऽ महँगा मिलबे करै हिकै ओहि खातिर आदमी चूल्हे पर जादा जादातर खाना बनबै बनबेनाइ सोचैत छै अच्छा खाना बनै खातिर चु चुल्हेपर ठीक रहैत छै गैस गैस तऽ कमलोग उपयोयग करैत छै चुल्हा चुल्हा पर खाना बनबै खातिर बनबै खातिर लकड़ी जा गोइ गोइठाके जरूरत होइत छिकै आओर गैस पर खाना बनबै खातिर